माघ के महीने आए हैं क्या क्या हियाँ होती है तो तनिक बताइए

ठीक है घूमकर देखते हैं हाँ देखते हैं घूमकर बोलिए

ठीक है घूमने तो पड़ेगा तो घूमेंगे नहीं

हाँ हम घूमते हैं देखते हैं घूमकर क्या क्या है सब हाँ घूम रहे हैं हाँ घूम रहे हैं

घूम रहे हैं

देख रहे हैं घूमकर हाँ घूमकर देखते हैं कौन कौन सी जगह

अभी घूमकर देखते हैं

तो ठीक है घूमते हैं

ठीक है घूमते हैं देख रहे घूमकर

टहलने घूमने आए हैं तो नहीं टहलेंगे घूमेंगे घूमबे करते हैं देखबे करते हैं

ठीक है घूमे जाते घूमते हैं मतलब कल ठीक है घूम रहे हैं हम लोग देखते हैं घूम कर क्या हाँ घूम लिए कितने दिन हुए ठीक है घूमने जाती हैं गोलघर घूम रहे हैं गोलघर